हाँ सर बोलिए जी जी मेरा मो वर्क अच्छा चल रहा है हमारा सारे सारे मज़दूर वगैरह वर्क अच्छा कर रहे हैं कोई शिकायत का मौका नहीं दे पा रहे वो नहीं अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही मैम अभी सारा काम अच्छे से चल रहा है जी बिल्कुल अच्छा काम चल रहा है आप देख सकती हैं आ के एक बार तो आधे से ज़्यादा काम हो चुका है मैम बस थोड़ा थोड़ा और बचा है एन्डिंग का काम बचा है फिर आपको पूरी प्रोफाइल बता दी जाएगी

जी खूब बढ़ियाँ काम कर रहे हैं शिकायत का मौका नहीं दे पा रहे हैं वो

जी बिल्कुल हर महीने के महीने उनकी सैलरी उनके अकाउंट में डाल दी जाती है जिनका अकाउंट नहीं है उनको हाथ में कैश दिया जाता है जी मैम बिल्कुल जी ओके